भारतमे जनसँख्या बहुत बढ़ि गेल यए एकरा नियन्त्रण लेल सरकार बहुत सारी योजना भी पारित केलक यए बहुत कोशिशमे यए सरकार कि जनसँख्या कम हो अगर ई जनसँख्या कम नहि हैत तऽ हमर भारत देशके बहुत नुकसान यए कियाकि जनसँख्याके कारण रोजगार खतम भए गेल यए अगर रोजगार नहि रहल तऽ आदमीके जीना मुश्किल भए जायत